اردو زبان بہت پیاری زبان ہے اسے ہر جگہ بولی جاتی ہے جو ایک ایک کامن لینگویج ہوتی ہے اسے اردو اردو کامن لینگویج ہے جیسے کشمیر میں لوگ کشمیری بولتے ہیں بنگال میں لوگ بنگالی بولتے ہیں اور ادر دیگر جگہ پہ لوگ الگ الگ لینگویج بولتے ہیں بٹ ایک اردو ایک کامن لینگویج ہے اور میتھلی لینگویز جیسے ہمارے ادھر میتھلی لینگویج بولی جاتی ہے بٹ اردو لوگ سمجھ جاتے ہیں اردو بہت پیاری زمان ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے سننے میں جو بھی ہو اینڈ اور اردو ایک اچھی لینگویج ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے آسانی سے اور جو اردو کا ایک الگ رتبہ ہے اور ایک الگ کریز ہے ہر جگہ پہ تو اردو ایک بہت ہی پیاری زبان ہے جو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے وہ اردو اردو بہت پیاری بہت بہت یہ رہے ہیں اور انڈیا میں تو خاص کر کے اردو کا تو الگ ہی ہر جگہ بولی جاتی ہے ایک کامن سا لینگویج ہی ہو گیا اردو اور بہت اچھا بھی لگتا ہے سننے میں ایسی کوئی یہ نہیں ہے جیسے کشمیر وغیرہ میں لوگ کشمیری بولتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ہندی زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم کامن لینگویج جیسے ہم گئے تو کامن لینگویج ہو گئے کہ ہم اردو میں بات کر سکتے ہیں تو اردو سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہے اور ایک اچھا بھی لگتا ہے سننے میں بہت پیاری زبان ہے اور دوسری بات کہ اردو کا تو الگ ہی رتبہ رہا ہے ہر جگہ پاکستان ہو جہاں بھی ہو تو اردو از اے وھیری گڈ لینگویز اینڈ بہت اچھی لینگویز ہے